साई मां विदेश घुमण जी योजना ठाहे रही आहियां इन लाइ मूंखे पैन कार्ड जी ज़रूरत आहे मां तव्हांखे पैन कार्ड ठाहिण लाइ मोकिलियो आहे उन जो नंबर आहे पी डब्लू जे चारि पंज छह अठ अठ सत नव इन करे मां जल्दी थी चाहियां मुंहिंजो पैन कार्ड ठही वञे जीअं मां विदेश घुमणु वञा मुंहिंजी जनम तारीख़ आहे ॿ ॾह ॿाहठि त तव्हां महिरबानी करे जल्दी पैन कार्ड ठाहे ॾींदा त मां घुमणु वञी सघां इन जे करे मां तव्हांखे कुझु पंहिंजो ॿुधायूं आहिनि तव्हां मूंखे जल्दी ठाहे मोकलियो त तव्हांजी महिरबानी थींदी